उज्जैन जिले में मुख्य उद्योग है हीरा मिल जिसमें कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन प्रोडक्ट में जिससे आपके सोडा बनाना आपके टेबलेट्स बनाना आपकी बिस्किट बनाना टोंस बनाना कई प्रकार की कंपनियों का वहाँ संचालन होता है उज्जैन जिले के दतिया तहसील के पास एक फैक्ट्री है जहाँ कुरकुरे बनाए जाते हैं वहाँ कई प्रकार के कुरकुरे चिप्स बनाई जाती हैं जो कई जगह निर्यात की जाती हैं मार्केट में सेल की जाती हैं बहुत बड़ी कंपनी बनने जा रही है तो यह उज्जैन जिले में ही उद्योग हैं अगला उद्योग आता है महत्वपूर्ण तहसील में यहाँ पर सोया प्लांट के नाम से एक उद्योग डला हुआ है जहाँ रिफाइंडर आइल बनता है अभी फिलहाल वो कंपनी बंद पड़ी है लेकिन वहाँ पर रिफाइंडर बना है बहुत पुराना उद्योग महतपुर रोड में था जिसका नाम शुगर मिल के नाम से जाना जाता था और वहाँ गन्ने से शुगर बनने का कार्य होता था वहाँ आज बहुत बड़ा उद्योग डलने वाला है स्टील उद्योग के नाम से वो भी बन रहा है बरुखेड़ी के पास में एक उद्योग डला हुआ है जो सुपर खाद बनाने की कंपनी है वो सुपर खाद बनाने का कार्य यहाँ पर करती है उज्जैन जिले में कई प्रकार के उद्योग हैं उज्जैन में कई प्रोडक्ट बनते हैं उज्जैन में औद्योगिक क्षेत्र जिसे उद्योग सिटी के नाम से जाना जाता है वहाँ पर कई प्रकार के उद्योग हैं